असां पर्यावरण खे बचाइण जी कोशिश सां गॾो गॾु इहो बि ॾिसंदासीं त असां वणनि खे जेके घर में असां लॻाया आहिनि या असां ॿाहिरि लॻाया आहिनि त उनन खे मौसम जो घणो असर थो थिए त उन हिसाब सां ई असां उनजी देखरेख रखूं ईअं न त हर मौसम में असां हिक जेड़ो ही उन्हनि सां जेको आए संभाल रखण जी कोशिश कयूं जीअं त सिआरे में असांखे वणन टिणन खे ॿूटनि खे पाणी घटि खपंदो आहे त असां कोशिश ईअं कयूं त उहो वण जेको आहे सुके न पर उनजे आसे पासे में जेको अंदरु ज़मीन में आ पोसल रहे जीअं त वण टिण जेके आहिनि उहे सावा सब्ज रहनि सुकनि न पर उनखे वधीक पाणी न ॾियूं जो माघे उहे वण सुकी वञनि या सड़ी वञनि त असांजी कोशिश इहा ई रहंदी त हर मौसम जे हिसाब सां हर जेके वण ॿूटा आहिनि उन्हनि खे कीअं संभाल रखणी आहे ऐं कहिड़ा वण लॻाइणा आहिनि हाणे जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायां सिआरे में थधि जे टाइम में असां वटि जीअं सायूं भाॼियूं ख़ासि करे साई थूम पालक सुआ मैथी धाणा अदरक ऐं पीली हल्दी जंहिंखे असां हेड चवंदा आहियूं त इहे सभु असां लॻाए करे ऐं उन्हनि जो असांजे सिआरे में वप्राश बि सुठो थींदो गॾो गॾु असांजी देखभाल बि उन में सुठी रहंदी जेके असांजे मौसम जे हिसाब सां उहा ज़रूरी आहिनि उनखां सवाइ असां हर दफ़े सां अञा पंज सत ॾींहं थियनि ऐं जीअं उहो ॿूटो थोरो ॿाहिरि अचे थो त उनजी कटिंग करे ऐं उन जो वाप्राश करे उनजी जॻह ते वरी ॿिया लॻाए सघूं था त उन सां असांखे फ़ाइदो इहो थींदो जो तव्हांजा वण ॿूटा वधीक थींदा उहे ई तव्हांजे घर में वधीक भाॼियूं सायूं भाॼियूं ताज़ियूं ताज़ियूं भाॼियूं मिलंदियूं न की तव्हांखे ॿाहिरां कोल्ड स्टोरेज जूं या रखियलु भाॼियूं वठणी पवनि जीअं त गर्मी आहे गर्मीअ में असांखे वातावरण बिल्कुलु थदधो रखिणो आहे त थी सघे कुझु वण आहिनि जिन खे असां ॿ दफ़ा बि पाणी ॾियूं था कुझु वण आहिनि जिनखे असांखे फुआरे सां उनखे थधो रखिणो आहे त फुआरा चालू करे असां उनखे थधो रखी सघूं था जंहिंमें तव्हांजे पाणीअ जी बचत बि थिए ऐं गॾो गॾ वण टिण सावा सब्ज रहनि अहिड़ी तरह सां बरिसात में पाणी पहिरीं खां ई जेको बरिसात जो पाणी अचे थो त असांखे उन में वधीक न ॾियणो आहे ऐं कोशिश करे उनजे आसे पासे में बि जेके क्यारी ठाहिणी आहे असांखे उहा एतिरी वॾी न ठाहिणी आहे जो हुन में पाणी भरियो पियो हुजे उहो पाणी निकरी वञणु खपे पाणी हुन में रहंदो वधीक पाणीअ सां वण टिण जेके आहिनि उहे सड़ी सघनि था उन्हनि में जीवा थी सघे थी इहो जीअणो जेको आहे उहो उनखे नुक़सान पहुचाए सघे थो त कोशिश असां इहा ई कयूं जेका मौसम आहे उन में जेके भाॼियूं थियनि थियूं या जेके फल थियनि था या जेके वण जिन जी असांखे ज़रूरत आहे जीअं त निम जो वण आहे उन में तव्हांखे बरिसात में पाणी ॾियण जी कोई ज़रूरत न आहे जीअं थधि अचे थी गर्मी अचे थी पतझड़ जीअं पूरी थिए थी त उन टाइम ते पाणी ई निम जो वण जेको आहे साओ सभु ॾिसंदो आहे उन टाइम ते तव्हांखे पाणी ॾियण जी बिल्कुलु ज़रूरत न आहे कोशिश करे ॿिया जे के वण आहिनि जेके ऑक्सीजन ॾियनि उन्हनि जो ख़ासि करे तव्हांखे गर्मीअ में वधीक ध्यानु रखिणो आहे त उहे वण सावा रहंदा बाक़ी असां हर दफ़े हर मौसम में हिक जहिड़ो ई उन्हनि सां वहिंवार कंदासीं त उहो असांखे जेको आहे वणनि जो जेको फ़ाइदो वठिणो आहे उहो न मिली सघंदो त कोशिश इहा ई कयूं मौसम जे हिसाब सां मौसम जूं सब्जियूं मौसम जा वण टिण लॻायूं